नमस्ते कितने लोग हैं तो फिर एक गाड़ी में तो नहीं जा पाओगे दो गाड़ी कर लो हाँ बारह लोग आ जाएँगे दो गाड़ी में हाँ हाँ तो दो गाड़ी में पन्द्रह जन तो आराम से आ जाएँगे पन्द्रह लोग आत नहीं नहीं नहीं हम दारु पीने वाले को काम पर रखते ही नहीं है अपने सब चीज है आप फिक्र मत करिए सब चीज है पेन कागज कितना कम क्या कितने तारीख को ठीक है ठीक है ठीक है हो जाएगा कितने बजे

ठीक है ठीक मिल जाएगा गाड़ी दो गाड़ी आप एसी वाला बिन एसी वाला एसी वाला चाही ठीक है लेकिन उसका किराया तो ज्यादा है एसी वाले का दो हजार तीन हजार पड़ जाएगा इसका कम ही पड़ेगा हाँ कानपुर जाना है ना

हाँ दो गाड़ी का छ हजार होगा आपका तो फिर बुक करें ठीक है

अपना पता बताइए कहाँ आना होगा

ठीक हाँ ठीक है ठीक है ठीक लगेगा नमस्ते नमस्ते